गुजरात जे जूनागढ़ जे शहर में गिरनार हिल माउंट गिरनार आयल आहे जिते चवंदा आहिनि टेटीह कोटिन देवताउन जो वास आहे मां जॾहिं पहिरियों दफ़ो गिरनार वियो हुयुमि उते चवंदा आहिनि नव हज़ार नौ सौ नवानवें ॾाका आहिनि जॾहिं मां चढ़ियो हुयुमि पहिरियों दफ़ो त मूंखे ॾाढो एक्साइटमेंट थियो हो ऐं ॾाढो मूंखे मजो आयो हुतां जो जेको नेचर हो मथे चढ़ण में जीअं जीअं चढ़ूं पिया ईंअ नेचर मिले थो मथे जेको हुतां जो नेचर हो ॾाढो ईंअ लॻे पियो स्वर्ग जहिड़ो माहौलु आहे स्वर्ग जहिड़ो नेचर आहे ईंअ पाण खे स्वर्ग जी कल्पना ॿिए हंधि थिए ई न भई इते ई स्वर्ग आहे अ ऐं मथे देवताउंनि जा मंदिर अ अम्बे मां जो मंदिर आहे मथे हिनखां मथे गोरखपुर जी टूक आहे हिनखां मथे गुरू दत्तात्रेय जी पादुका आहे हेठां खां पाण ॾिसूं गिरनार जो त ॾाढो भव्य नज़ारो हूंदो आहे जॾहिं की पाण हुते चढ़ूं मथे हुते त पाण खे ईंअ ॾाढो फील थींदो आहे की हिते ॾाढी सुठी भक्तीमय वातावरण में अची विया आहियूं हाणे मां लगभग हर महीने पूनम जे ॾींहुं ते गिरनार मथे गुरू दत्तात्रेय जा दर्शन करणु वेंदो आहियां मां अम्बे जे मंदिर जा दर्शन करणु वेंदो आहियां ऐं हर महीने हर पूनम जे ॾींहुं मां हुते मथे दर्शन करणु वेंदो आहियां ऐं नव हज़ार नव सौ नवानवें ॾाका चढ़ी करे वेंदा आहियूं हिक ॾाढी हिक कठिन यात्रा बि थींदी आहे पर ॾाढो मजो बि ईंदो आहे ॾाढो सुठो बि लगंदो आहे